आंथ' ओरैनो फुङाव सिखारबा साहा लोंनायनि सिगां गेलाससे लोङो बेनि उनाव दुगैनायावबो नांगौ खिनायावबो नांगौ आरो बिनि उनाव बिदिनो बारिफ्राव खामानि मावोब्ला जेन'बा मायसा दांनाय मानाय बिदियावबो दै नांगौ आरो नै दानि जुगआवथ' अखाया बोथोरा बिराथ खम जाबाय माय गायनो थाखाय बो दै नांगौ आबाद मावनायावबो बिराद दैनि गोनांथि जानानै दं दा आरो बेजों लोगोसे जों बहायबा थ्रेभेल खालामनाय मानाय बासफोरजों दावबायनायावबो दैनि गोनांथि जायो मतामथि दै नङाब्लानो जाया बेबादिनो जोंनि ओंखाम संनाय आवबो दै मायरं सुनायावबो दै नांगौ ओंख्रि संनायावबो दै नांगौ आरो बेबादिनो दाथ' मा होनोमोनलाय कारेन आबो बारा थाया इनभार्तारआवबो दै सोनाय जायो दिसतेल वातार आरो बेजों लोगोसे बेबादिनो गेलेनायावबो दाना दै बाहायसै जेरै फुटबल गेलेयोबा फोथारखौ फोथाराव दै सारगोरो मानि माबा ग्राउन्डखौ मोजां खालामनो थाखाय दै बाहायनाय जायो आरो बेबादिनो गोबां दङ